हा मांजे आसिपासि आहे हा हिकु एन जी ओ सां संपर्क लेडी आहे इलाही सुठी लेडी आहे जेका जूट जा सामान ठाहे करे विकिड़ंदी आहे और पेंटिंग्स बि ठाहींदी आहे त मांखे हुन सां संपर्क आहे मां उहा मांखे हुनजी समाना वस्तु या पेंटिंग्स इलाही वणंदियूं आहिनि